तव्हां घर में कहिड़ी कथा कंदा आहियो जय झूलेलाल मां खप घर में विस्पत देवता जी कथा कंदी आहियां यानी विष्नु भॻवान जी कथा में चयलु आहे त असां विष्नु भॻवान जी कथा करणु सां मन खे शांती ईंदी आहे उन खे उन कथा करणु सां असांखे वॾो फ़ाइदो आहे अस असांखे हीअ कथा करणु सां मन खे सुखु शांती मिलंदी आहे इन कथा करणु सां असांजी मन जी मुराद जेकी बि हूंदी आहे पूरी थींदी आहे इन कथा करणु महिल असां व लक्ष्मी नारायण जे अॻियां हिकु ॾीओ ॿारींदा आहियूं ऐं जल जो लोटो भरे रखंदा आहियूं ऐं टे केला रखंदा आहियूं उनखां पोइ कथा चालू कंदा आहियूं कथा चालू करणु खां पहिर ओ डाख भुॻड़ा हथ में खणी उन जल में विझी पोइ कथा चालू कंदा आहियूं कथा इन कथा करणु सां असांखे सुखु शांती मिलंदी आहे हीअ कथा वॾे पैमाने ते कई वेंदी आहे इन कथा करणु सां जेके मन जी मुराद आहे उहा सा पूरी थी वेंदी आहे ऐं घर में सुखु शांती ईंदी आहे इन कथा में हिकु राज भारत सरकारि में हिकु राजा हुयो राजा हो जेको ॾाढो धनुवानी हो उहो ग़रीबनि जी शेवा कंदो हो ऐं उन्हनि खे वॾे पैमाने ते अं वॾे पैमाने ते दान पुञु कंदो हो उन्हनि खे ॾाढो उहो सुठे नमूने गुज़रु कंदो हो इनजे लाइ उन राजा खे ॾाढो फ़ाइदो हो उनखे उनजो राज्य वधंदो पियो वञे पर हिकु ॾींहुं उहो राजा हीअ कथा करणु विसिरी वियो इन जे लाइ उनखे ॾाढी तकलीफ़ अची थी उनजी स्त्री ॾाढी अलॻि नमूने जी हुई हूअ न दानु कंदी हुई न पुञु कंदी ही उनजे लाइ उहो राजा ॾाढो इहो थींदो हो न उनखे का संतान थी हिकु दफ़े जी ॻाल्हि आहे त हुन राजा खे हिक कन्या रूपी रतनु पैदा थियो जेकी उहा कन्या पंहिंजे घर में पंहिंजे घर में व्रतु व्रतु कंदी हुई ऐं व्रतु करणु सां व्रतु कंदी हुई ऐं जव फहिलाईंदी वेंदी हुई हूअ जॾहिं पंहिंजे ओ पंहिंजे इनजा थी वेंदा हुआ त उन्हनि खे खणी बेटी अं स्कूल वेंदी हुई त उनखे वॾे पैमाने ते विझंदी वेंदी हुई त ओ पंहिंजे पैमाने जा थींदा हुआ त हू खणी ईंदी हुई उन खां पोइ उहा कन्या स्कूल वञण सां उनजी उन्हनि खे खणंदी हुई ऐं जॾहिं वापसि ईंदी हुई त त उन्हनि जा जेके जव आहे हो सोनेजा थी वेंदा हुआ ऐं उनखे ॾाढो सुठो लॻंदो हो द हूअ कन्या व्रतु रखंदी हुई विर्तु रखी इस्कूल वेंदी हुई स्कूल जॾहिं उतां ईंदी ही त हूअ जव फहिलाईंदी वेंदी हुई अचणु महिल उन्हनि खे खणंदी हुई पंहिंजे घरु अची उन्हनि खे रखंदी ही पर उनजी माउ ॾाढी अ अलॻि सुभाव जी हुई उनखे न न पूॼा पाठ में ध्यानु हो न दानु धर्म करण में को ध्यानु हो न का पूॼा न का कथा कंदी हुई उनजे उनखे ॾाढो इहो थींदो हो रवो कन्या अं कन्या ॾाढी सुठी हुई उनमे कथा करे पोइ विर्तु कंदी हुई उनखे ॾाढो भॻवान ने सुठे नमूने फलु मिलियो जो हूअ कन्या हिकु ॾींहुं उते जो राजकुमार अची उतां निकितो उन राजकुमार अची उनखे चयो त राजकुमार हुनखे ॾिसी मोहित थी वियो छा न त उनजो अ क ॾिठाईं कीअं सुठे नमूने जव पई फहिलाईंदी वञे थी ऐं सुठे नमूने फहिलाए जव फहिलाए थी ऐं सुंदर बि हुई त हुनमें मोहित थी वियो ऐं घर अची उं दा बुखमें ई सुम्ही पियो जॾहिं हुन राजा खे ख़बर पई कि मुंहिंजो पुटु इएं ई सुम्ही पियो आहे त उन पुट खां पुछियो त छो पुट छा थियो अथई उहो प्रधानमंत्रीअ सां आयो त चयाईंसि पुट छा थियो अथई चई मूंखे कुझु बि न थियो आहे मां उन कन्या सां शादी करणु थो चाहियां जेकी जव फहिलाईंदी त हले पेई मूंखे उनसां ई शादी करिणी आहे सो म राजा इहो ॿुधी ॾाढो आश्चर्य में पइजी वियो चईं मां हीअ तुंहिंजी इच्छा अवश्य ई पूरी कंदुमि तूं उन कन्या जो कन्याजो ॻोल्हा कर मां उनसां तुंहिंजी शादी अवश्य ई कराए वेंदुमि त हूअ कन्या राजकुमार राजकुमार पंहिंजे प्रधानमंत्रीयुनि खे इतलाउ कयो की उन कन्या जो कन्या जो ॻोल्हा कयो जॾहिं उन कन्या मिली त उन कन्याजी शादी उन राजकुमार सां असां कराई कराए छॾियाऊं रज जॾहिं कन्या उन घर मां निकिती त उनजे घर में ग़रीबी जो निवास थी वयो हूअ कन्या पंहिंजे घर में अची सुख शांती सां उते बी व्रतु रखण लॻी त उनखे सुठे नमूने पैमाने ते उहो गुज़रु कंदी हुई पर उनजी माउ जो उहो ई रवइयो हो ओ न दान कंदी हुई न पुञु कंदी हुई उनखे कंहिं बि ॻाल्हि जी हीअ इच्छा न हुई हूअ हूंअं ई पंहिंजे मन इच्छा सां रहंदी हुई ग़रीबु अं पंहिंजे पुत्र जी थालियुनि मां जूठ खाई करे पंहिंजो गुज़रु कंदी हुई न कम में ध्यानु ॾींदी हुई न छा पर लेकिन उनजी कन्या जॾहिं शादी करे आई त उन वापसि व्रतु रखणु चालू कयो त राजा हिकु ॾींहुं उते राणी पंहिंजी दासी खे चयो त राजा अलाए छो कहिड़े हाल में हूंदो उहो त असांखे इन हाल में छॾे हली वियो आहे हाणे असां छा कयूं त उहो त हुन पंहिंजे राजा अं खे यादि कयो त हिकु साधू वेस में उन राजा वटि वियो चयाईं तुंहिंजी राणी तोखे यादि करे रही आहे त उन राणीअ राजा चयाईंसि त मां मूंखे अहिड़ी रा अहिड़ो पैसो नाहे जेको मां पंहिंजे ज़ालुनि जी ॻोल्हा करे सघां मूंखे अहिड़ी आमदनी नाहे त हुन चयाईंसि मां तोखे लकिड़ियूं विकिरणु वञी अ उं तोखे हुन लकिड़ियुनि मां पैसा मिलंदा उनमां तूं पंहिंजो फ़ाइदो वठी डाख भुॻड़ा वठी ऐं पंहिंजो कथा कर त तुंहिंजी अवल मनोकामना अवश्य ई पूरी थींदी उन जेलख़ाने में अची इअं डाख भुॻड़ा खयां ऐं कथा कई त हुनजो केतिरो ई केतिरो ई इहो थियो केतिरो ई फ़ाइदो थियो उनजी ज़ाल जी सुठे नमूने पंहिंजे कर्मनि जो फलु भोॻे हली वेई ऐं पाण बि हली वियो करे जय झूलेलाल